अज्जें कोला चार चार साल पह्लें में अपने इस सस्सू मां गी लेइयै गेई ही हाॅस्पताले च नां गे उत्थे शैल डाॅक्टर हे ना गे उत्थे शैल बेड हे ना गे उत्थे मशिना हियां ते ना गे उत्थे किश ऐ हा बडा गै गंदा माहोल हा पहले साडे हस्पताले च हून

हून गड्डियै दी नां गे उंहे गी कुदे गड्डियै च लेने दी सहूलत ही हून भाई दिक्खो हून ते साढ़े किने शैल हस्पताल बनी चुके दे न इने शैल हस्पताल बनी गेदे न इने शैल पढे लिखे दे डाॅक्टर आई गेदे सारे गी शैल करियै दिखदे सुनदे हस्पताले च शैल बेड दी सहूलत बनी गेदी दबाइयां लोगे गी दिंदे पिछले साले च करोना बाइरस आया ते उंहे कि सारे हस्पताले च शैल साढ़े मोदी जी ने शैल आरेंजमेंट किते दे हे ते सारे लोगे गी ट्रिटंमेट दिते दा हा सारे गी सलैंडर आक्सिजन लेवल सब कुछ दिते दा हा लोगे गी ते सानू लोगे गी किनी सहूलता होई गेइयां साढ़े ग्रांऽ च कुत्थे पहले पैशावदानीयां हिआं जिसले बच्चे बिमार होई जंदे हे ते केईं बच्चे ते पहले जमाने च बच्चे मरी गे जंदे हे घर गे ना गे उ'नें गी सहूलता मिलदी हियां ही ना गे गे उ'नें गी दुऐ जगह उपर लेने कन्ने लेइया जाने जिसले लेइयै जंदे इन्ने तकर बच्चा पुजी गे नी सकदा हा जनानियां जिसले बच्चा पेदा करने आलियां होंदिया हियां नेई ग्रांऽ च हस्पताल होंदे हे ते जनानियां जेहडियां घर दाइयां बलाइयै हा लोग बच्चे गी पेदा करवांदे हे ते केईं जनानियां बचैरियां बमार होई जंदी न कोई सहूलता होंदिया न कुछ होंदा अजकल्ल हर हर जगह हर हर ग्रांऽ च डिसपैंसरियां खु'ल्ली दियां साढ़ी सरकार ने किन्ना शैल कम्म किता दा डिसपैंसरिया खुल्ली दियां सब कुछ खुल्ले दा लोकें गी इधर उधर जाने दी जरुरत नेईं पोंदी घरे घरे स्कूले स्कूले आइयै सारे बच्चे दे नांऽ ट्राइटमेंट करदे उ'नें गी दोआइयां दिंदे उं'दी जेहडी हाइट उं'दी जेह्ड़ी लम्माई सब कुछ नापदे बच्चे दी बिमारी ओह् दिखदे फिर ओहदा सारा इलाज करदे साडे ग्रांऽ च किन्नियां सहूलता होई गेइयां हून ते मोदी जी ने किन्ना कुछ करी चुके दा ऐ हून सानूं ग्रांऽ च सारियां गै सहूलता मिली चुकी दियां न हां पह्लें जमाने च लोक अनपढ होंदे हे अजकल्ल इक इक बच्चा पढ़े लिक्खे दा सब कुछ साढ़ी बमारी गी दूर करने दा दूर होई चुकी दियां साढ़ियां बमारियां सारे सारे हस्पताले च शैल डाॅक्टर दिखदे सुनदे सारा ट्रिटमेंट सारा ट्रिटमेंट शैल करदे सारा सारा इलाज शैल करदे घर घर आंदे लोकें गी पुच्छदे मंगदे ते अजकल्ल हस्पताले दी सुविधा इन्नी शैल होई चुकी दी ऐ कि हून सानूं ते कुतै बाह्र जाने दी जरुरत गै नी पोंदी